हमने प्रयागराज माघ के मेले में जो है स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे वहाँ इतना भीड़ था कि बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था वहाँ पर परिवार के साथ जो है हम रह करके और एक दिन वहाँ पर घूमा टहला और देखा सिर्फ़ मंदिरों में और हर जगह टहलने घूमने के बाद दूसरे दिन फ़िर स्नान किया स्नान करने के बाद जो है उस दिन भी काफ़ी भीड़ थी भीड़ का सामना करते हुए परिवार को लिया करके शासन प्रबंध बहुत तगड़ा था फ़िर भी कोई परेशानी नहीं हुई लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि माघ कि पूर्णिमा थी उस दिन बहुत भीड़ होता है उस दिन जो है भीड़ के वजह से कोई तकलीफ नहीं हुआ स्नान किया दूसरे दिन स्नान करने के बाद हम लोग अप हाँ अपने परिवार के साथ जो है बस पकड़ने के लिए आए और बस में भी काफ़ी भीड़ थी और बस में पकड़ करके अपने घर को आए देखो